ہیلو سبھاش جی سے بات ہو سکتی ہے کیا ہم نے ٹیکسی آڈر کیا تھا عید گاہ چوک کے لیے اس نے جو ہے باندھ پہ چلا گیا ہم ہم سب کیسے جا سکتے ہیں عید گاہ چوک پہ بلائے تھے عید گاہ چوک پہ آنا چاہیے نا ہم تو باندھ پہ نہ بلائے تھے ہم سب کیسے جائیں گے ہم سب کو لیٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کیسے باندھ پہ چڑھ کے جائیں گے گرمی تیز ہے ٹھیک ہے آپ مت آئیے گا ہم نے دوسرا ٹیکسی جو ہے کر لیے ہیں آپ کو آپ کو بلائے تھے کہیں آپ چلے گئے کہیں اور آپ کو آنا چاہیے تھا عید گاہ چوک پہ آپ چلے گئے بڑکی باندھ پہ ہم کو آپ کا ٹیکسی نہیں چاہیے اب بس آپ آپ جو ہے اب دوسرا ٹیکسی ہم کر لیے ہیں آپ چلے جائیے ریٹین دوسرا ٹیکسی آ رہا ہے آپ کو جہاں بلائے تھے وہاں نا آنا چاہیے آپ کو ایک بار بول دیے تھے عید گاہ چوک پہ آنے کے لیے تو وہاں آنا چاہیے آپ کو تو آپ وہاں نہیں آئے بڑکی باندھ پہ چلے گئے ٹھیک ہے شکریہ